تیراکی کے اندر مجھ کو سب زیادہ اچھا لگتا ہے تیرنا اس سے پہلے میں شاور لیتا ہوں پھر سوئمنگ پل کے اندر اچھی سی چیزوں کا دھیان رکھتا ہوں اور تازہ رہنے کے لیے میں ڈرائی فروٹ کھاتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے مجھ کو ڈرائی فروٹ کھانا جس سے میری جسم میں بہت زیادہ طاقت آتی ہے اور مختلف چیزیں کھاتا ہوں بہت اچھا اچھا مجھ کو کھانے کو ملتا ہے اور پھراس کے بعد میں سوئمنگ کرتا ہوں سوئمنگ کرنے میں مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے میرے جسم تر و تازہ رہتا ہے اور طاقت میرے اندر بہت اچھی آ جاتی ہے تیراکی کے بعد احتیاط کرتا ہوں میں جیسے کھانے میں تلی ہوئی چیزیں کھانا سموسے بریڈ اور برگر ان سب چیزوں کا میں خیال رکھتا ہوں تاکہ میرے جسم پہ کوئی بھی چیز کی خرابی نہ آئے تلی ہوئی چیز سے میں احتیاط رکھتا ہوں اور احتیاطی طور پہ مجھ کو برگر پیتزا ان سب چیز کھانے سے احتیاط رکھتا ہوں سوئمنگ تیراکی کر نا مجھ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ میرا جسم بہت اچھا رہتا ہے تر و تازگی ملتی ہے مجھ کو تیراکی کر نے کے بعد